क्या हाल चाल है सर और सब ठीक है सर ठीक है सर और हाल चाल बताइए सर और सब ठीक है परिवार सब ठीक है सर तब और सब बताइए सर सर बोले तब आपका भी सादी व्याह हो गया सर और बाल बच्चा ठीक है ना सर हाँ हमको भी ठीक है सर सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है सब इधर उधर रहता है सब हॉस्टल में रहता है पढ़ता लिखता है सब ठीक है ना सर बोल रहे तब का कर रहे हैं सर और सर और बाल बच्चे ठीक है सर कह रहा था एक बार सब कैयो बच्चा है सर आपका तीन है का का करता है तीनों तीनों बच्चा का का करता है और बड़का इटाबा में है और अच्छा का आ मझला क्या करता है आप कौन बिजिनिस कर रहा है सर कौन है मोबाइल का है बोले सर एक मोबाइल लेना था वीवो टी टू एक्स फाईफ जी वाला है अभी लान्च हुआ है सर बोले उसका कितना रेट लग जाएगा

नहीं वैसा लाना तब दुकान सब चल रहा था

है ना हाँ हाँ सब ठीक है आएँगे आएँगे एक दिन आएँगे आप भी आइए ना घूमने फ़िरने आइए इधर

परिवार में सब ठीक है और दादी जी क्या कहे है हाँ दादा जी ठीक है और वह कैसा है वह क्या कर रहा है और ठीक है सर ओके सर